मा मोनो मोनो औ गोजाननिबो सौफैयो गोजाननिबो सौफैयो फानफैसोगारो मेरला सौफैयो सौफैयो लाबोयो फानग्राफोर लाबोयो गिदिरबो दं फिसाबो दं गामिनिबो दं गामिजों हायाथ' गामिना गोथाव जायो उम भुटाननिया एसे खैरोम दैरोमसो गामिना फाननायाथ' बिदिनो माबा थाइथामजों एकस' गाहाम लायो बेथ' थाइसेयावनो दस थाखा जोङो एखमबा लायोबो एखमबा मालायनिखौबो लाखिनानै फानो

बिफाङा बिदिनो फांफा फांनै दं बेखौनो हाननानै फानो जों औ थाइनाया थायो फांसेयाव एसे बुरजा बुरजा थाइयो बांसिनानो सिरियो हाया गरम नालाय

थांनानै जानायदो